अह हेलौ अह मा खालामदों एह ओमफ्राय थाब थाब होन्ना खिन्थादे ओमफ्रायो मा मा देख'रेसन खालामगोन इसे रायलाइनो होन्नानैसो फन खालामदोंमोन आं नोंखौ इसे माने बाराथ' फैसा गैया इसे फिसाखौनो खालामसै नामा उम उम माने मा होनगोन आर'नाइ गांसेजों माने बिबार ओमफ्राय खलम ओमफ्राय मोनसे दाइरि पेन बिदि खालामनानै फेक खालामनानै होनोसै आरो ना उम थिसाराथ' गासै जोंनि स्टाबाव दसजन दङ नालाइ उम बेनिखाइनो माने जागोन्ना बाजेदआसो दा बिसिबां गोलैगोनथाइ सासेयाव बेसेबां सासेयाव बेसेबां खांगोन थ्रि हान्द्रेद थ्रि हान्द्रेद खांनोसै दां उम उम गासै स्टुदेना गासै स्टुदेनाथ' दङ खेकआ बेसेबाङा थोगोनथाइ उम मोन माने मोनसेखौनो बाहाय गेदेर बायनोसै नामा उम उम माबा र' बिसिबां गिदिर जानांगोन ओरैनो थ्रि किजिसो बायनोसैदां न' औ थ्रि किजि उम उम आरो बिथिं आरो मा होनगोन बद बुदबो सोमनाय जायोना बुद ओमफ्राय जानाय लोंनायाव मा मा होगोन दा उम साहा थाबाय बिथिं फिदखिस मिस्थि मोनसे दावदै मोनसे होबानो जागोन दां ना

औ जोंनो खालामनोसै माने एथिं बेलुन बायनोसै ओमफ्राय इसे बिबार बिबारफोरखौ माबानोसै होनानै ओमफ्राय उम उम आरो मोसानाय मोसानाय लानो नामा मोसानाय ओमफ्राय सोरबाफोर रोजाबगोन नामाथाय उम उम उम उम आरो औ दे दे दे उम दे